हिकु दफ़े मां हिकु चित्र ठाहियो हुओ हुन खे ॾिसण में इहे पियो लॻो त बसि हुन खे ॾिसंदा रहूं दरसल हू चित्र उहो हिकु समुंड जे किनारे ते हिकु छोकिरी वेठी आहे ऐं सिज ॿुॾणु वारो हुओ अहिड़ो त नज़ारो हुओ जंहिंमें संझा जो वक़्त पियो नज़र आहियो ऐं हुन में छोकिरी जा वार थोरा थोरा उॾामियलु पियो ॾेखारियमि ऐं उहो चित्र इहे हुओ जो छोकिरी इहे वेठी हुई जीअं ॾाढी गहिरी सोच में कुझु सोचे रही हुजे ऐं समुंड में पंहिंजी दिक़तुनि जो हलु ॻोल्हे रही हुई ऐं उहा संझा बि हुन जे दिलि जो हालु सम्झी रही हुई